हमर भनसाघरमे एखन एखन नया जमानाके सारा आधुनिक उपकरण यऽ जेनाकि हमरा घरमे अभी मिक्सचर यऽ गैस सिलिण्डर छै फ्रिज छै आर ओ लागल यऽ लेकिन पुरानो जमानामे हम देखने छी जतय हमरा घरमे कलसँ पानि निकालल जाइत रहै ओएह पानि डायरेक्टे पीबैत रहियै चूल्हापर भोजन बनैत रहै तकरा बाद लकड़ीकेँ इस्तेमाल होइत रहै ईंधनके रूपमे डिबिआ जड़ैत रहै लालटेन जड़ैत रहै तऽ सेहो हम देखने छी आओर आइकाल्हि आब देखैत छियै जे पूरा हम बिजलीके लागल यऽ लाइटके सुविधा छै नीक बढ़िआँ सुविधा से भए गेल छै तऽ ई तऽ कहै छै काफी सहुलियत अइ चीजमे बढ़लै हँ खाना सङ्ग्रह करैके क्षमता से बढ़लै हँ